السلام علیکم و رحمتہ اللہ جی جی جی جی ایسا ہاں جی سر ایسا تو نہیں ہے ہم تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ صفائی ستھرائی رکھیں اور ہمیشہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں اور صفائی ستھرائی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ پاکی آدھا پاکی کافی صفائی آدھا ایمان ہے تو سر ہمیشہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ صاف ستھرا ہو اور صاف ستھرا رکھتے بھی ہیں ایسا تو نہیں ہے سر لیکن ہو سکتا ہے کچھ کمی کچھ کوتاہی ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے ان شاء جی سر سر ہو سکتا ہے ادھر میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی صحت ساتھ نہیں دیا تو ہو سکتا اس سے کچھ کمی رہ گئی ہو اس سے تو آئندہ پھر ان شاء اللہ اس کا خیال رکھا جائے گا اور اتنا گندا سندہ نظر نہیں آئے گا لیکن گندا سندہ رکھنے کی کوشش ہم بھی نہیں کیے سر لیکن طبیعت خراب اور مجبوری کی وجہ سے ایسا ہو گیا جی سر جی سر تو ان شاء اللہ آئندہ اس کا خیال رکھے گا اور برتن ورتن تو سل ہم دھل دھال کے سب رکھ دیے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم نے صبح آج سویرے باغیچوں کی بھی صفائی ستھرائی اچھے سے کی ہے خوب طبیعت سے کی ہے اندر باہر سب صفائی کی ہے برتن وغیرہ صفائی کر کے میں نے رکھ دیا ہے سر اب ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہوئی اس سے کچھ کمی رہ گئی نہیں سر تو سر پہلی کمی ہے اس کمی کو درگزر کیا جائے معاف کیا جائے اور آئندہ ایسی کمی نہیں ہوگی سر اور آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا میرے اندر جو کمی ہوگی سر ہم اس کو خود دور کرنے کی کوشش کریں گے جی سر جی سر جی سر